दिल्ली में शिक्षाउनि जे लाइ ॾाढियूं सारियूं सुविधाऊं हाणे थी वियूं आहिनि पहिरयों दिल्लीअ में ऐतिरयूं सुविधाऊं न हूंदियूं हुयूं जेतिरियूं सुविधाऊं अॼु जे टाईम में ॿारनि खे मिलनि थियूं अॼु कल्ह ॿार फोन खे बि यूस करे घर वेही करे बि सरकारी नौकिरीअ ई तयारी करे सघनि था ऐं जे कुझु शइ नथी समुझ में अचेनि उहो फटाफटि गूगल करे फोन में बि ॾिसी सघनि था नई नयूं इंस्टिट्यूट ऐं कॉलेज आहिनि जिते वञी करे पढ़ी सघनि था जेके ॿार नथा फीस भरे सघनि उन जे लाइ सरकार जो दिल्लीअ जी आहे अहिड़ा सिस्टम कया अथई कि जेके मतिलबु ॿार न फीस भरे सघनि था उहे बि कोई प्रोफेशिनल कॉर्स करे नौकरी जे लाइ पंहिंजी तयारी करे सघनि था अहिड़ा सुठा सुठा ऐप आहिनि बाए जूस ऐन अकाडिमी उत्तम नगर में सरकारी नौकिरी करण लाइ नन्ढा नन्ढा ॾाढा सारा इंस्टिट्यूट आहिनि करोलबाग में मुखर्जी नगर तिलक नगर में जिते असां पंहिंजी गोरिमेंट जॉब जी घटि पैसनि में प्रिपरेशन करे ऐं पाण खे गोरिमेंट जॉप जे लाइ ठाहे सघूं था दिल्ली सरकार ॾाढी सारी शिक्षाउनि में सुधार कियो अथनि पहिरयों त सरकारी स्कूलनि जी ह जो दिल्लीअ जा हुया उन्हनि जी हालति एतिरी ख़राबु हूंदी हुई कोई बि न चाहींदो हो कि उते पंहिंजे ॿार जो एडमिशन कराए पर अॼु जे टाईम में इहे हालाति आहिनि कि ॿार माण्हू पंहिंजे पैरेंट्स जो आहिनि पंहिंजे ॿारनि खे प्राईविट स्कूलनि मां बि कढाए करे सरकारी स्कूल में यां सेंट्रल स्कूल में विझनि था उन्हनि जी मतिलबु हालाति में ॾाढो सुधारु थी वियो आहे उते एज्यूकेशन जेको सिस्टम आहे उन में ॾाढो सुधारु थियो आहे जिते हरु माण्हुनि खे इक्वल शिक्षा मिले थी ऐं अॻिते वञी करे पंहिंजे फ्यूचर में जेको करणु चाहीनि था उहे करे सघनि था टेक्नोलोजीअ में ॾाढो सुधारु थियो आहे पढ़ाईअ साथ साथ स्कूलनि में टेक्नोलोजी आहे कंप्यूटर शिक्षा ते ॾाढो ज़ोरु ॾियो वञे थो ऑल ओवर ॿारनि जी डिवलपमेंट ते स्पोर्ट्स में जेके ॿार गेम खेॾनि था पढ़ाई जे साथ साथ उन जे स्पोर्ट्स ॾाढो ध्यानु ॾाढो ॾाढो वधीक ध्यानु मिले थो ताकी ॿारनि जो ऑल ओवर ग्रोथ थी सघे ऐं जेके ॿार थोरा सा काई न काई उन जे शरीर में दिक़त आहे जेके मतिलबु कोई पेरनि सां यां कोई अखियुनि सां यां कोई कननि सां जेकी दिक़त आहे सरकार जी दिल्लीअ जी आहे उन्हनि ॿारनि जे लाइ बि स्पेशल एज्यूकेशन बि आहे कि उहे ॿार बि पढ़ाईअ खां वंचित न रहनि उहे बि पंहिंजी पढ़ाई करे पंहिंजे पेरनि ते उथी करे पंहिंजी ज़िंदगी अॻिते जी सघनि कंहिंजे मोहताज़ु न हुजनि त दिल्लीअ जी जेकी शिक्षा प्रणाली आहे उन में ॾाढो सुधार आयो आहे ऐं उहो सुधार ॾाढो सराहनीय आहे